जोहोलाव दैमालुनि सल'नि जाथाय बायदियैब्ला जोहोलावफोरनि आखुआव जोहोलावारि थैया नांथाबनानै थायोब्लाबो सानसे समाव जेननायखौ बिसोर बोजबनानै लानांगौ जायो आरो सुथुरनि फारफ्रोमथिंबो इनाय अनागारि फाव फान्दायनायाव बिसोरो गावसोरनि जिउखौ जे सानसे गेजेन खालामनानैब्लाबो गुबुननि आखाइआव गथायनानै होयो बे आखुखौ नुनो मोन्दों थिक बिदिनो जोहोलाव दैमालुआबो शेंसु कम्पानि मेगन सानायाव बियो खोमायाव सेहा लुथेनानै थैनो गोनां जादों